मुंहिंजा फादर गवरमेंट जॉब में हूंदा हुआ एज्युकेशन डिपार्टमेंट में त उन वक़्तु जॾहिं असां अमरेली में हुआसीं उते असांखे सरकारी क्वाटर मिलियो वियो हुओ उन जे पुठियां वॾो गार्डन हूंदो हुओ उन में असां गार्डन में जेके बि सब्जियूं आहिनि जीअं त तूरियूं वाङण धूधी मिर्च टमाटा उहे असां पोखिया हुआसीं ऐं उन खां पोइ गुल ख़ासि करे मोगिरे जा ऐं राति राणीअ इहे ॿ गुलनि जा वण उन जी संभाल बि रखंदा हुआसीं ऐं न फलनि में त मूंखे कुझु यादि कोन थो अचे त कहिड़ो फल हुओ पर सब्जियूं इहे सभु असां कॾहिं बज़ारि मां न ख़रीद कयूं ऐं उते ई पंहिंजे क्वाटर जे पुठियां वॾो गार्डन हूंदो हुओ उन गार्डन में सब्जियूं पोखे करे उहे असां खाईंदा हुआसीं जंहिंमें छाइन जो बि हिकिड़ी न वल हुई त उहे फल में हाणे उहे छाई बि घणे सघिजे थी त उहो अमरेली में असां कयोसीं इन खां पोइ जिते बि असां विया आहियूं त उते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहिया आहियूं त उते इहो कॾहिं बि मौको न मिलियो आहे जो असां फल ऐं सब्ज़ियूं पोखे करे उहे पंहिंजे यूस में आणियूं पर इहो अमरेली जो अनुभव अञा ताईं मूंखे यादि आहे मां तॾहिं पंज ऐं छह पढ़ंदो हुअसि याने ॾह यारहं सालनि जो हुअसि त उहो सभु यादि आहे ऐं ख़ुदि गार्डनिंग मां पाण कंदो हुअसि ऐं वण खे पाणी बि मां पाण ॾींदो हुअसि त इहो अनुभव ॾाढो उहो न सुखद अनुभव आहे ऐं अञा ताईं ईअं थींदो आहे काश अहिड़े बंगले मे रहूं जिते अहिड़ो गार्डन हुजे त कुदरत जे कुदरत में रहूं ऐं जेको आहे सो कुदरत यो नज़ारो ॾिसूं